असांजी सरकार अॼु कल्ह लघु मतिलबु लघु उद्योग में ॾाढी मदद थी करे जीअं लोन थी ॾई छॾे जेके नन्ढा लघु लघु उद्योग आहिनि मतिलबु घरनि में कम था करनि मतिलबु हेंडी क्राफ्ट जो कम था करनि नए तरीक़े सां थो हाणे कम थिए मतिलबु पहिरियों वारो मतिलबु जीअं मन हाणे प्रोफिट वधीक थो थिए घर में कम करे ऐं हाणे लोन बि मिलण जी कोई मुश्किल नाहे सरकार सरकार जे तरफ़ां असांखां अहिड़ी मदद थी मिले की असांखे सिर्फ़ु ॾेखारिणो आहे की असां कहिड़ो कम था करिणा चाहियूं ओड़े हिसाब सां असांखे लोन थो मिले लोन मिलंदो आहे वरी यारहं उहो असां हुन हुन सां हुन हिसाब सां माल ठाहींदा आहियूं माल ठाहे करे वरी मार्केट वेंदा आहियूं पहिरियों मतिलबु वॾा वॾा बिज़िनिसमेन हूंदा हुया उन्हनि खे मतिलबु पंहिंजे तरीक़े सां कंदा हुआ अॼु कल्ह छा आहे की मतिलबु वीह परसंट पंजवीह परसंट मिलंदो आहे ॾाढो सुठो हूंदो आहे हुन में असांखे ॾाढो मतिलबु सुठो थो लॻे जीअं मतिलबु खेन मोल्डिंग मशीनूं थी हलनि उन में मतिलबु खेॾाणा त बि ठहनि ठहनि न नन्ढा नन्ढा था थियनि जीअं चूरन वारा खेॾाणा था थियनि इलाही तरह तरह मतिलबु खेॾाणा था हलनि माण्हूं मतिलबु सुठो थो कमाए हैंडी क्राफ्ट में मतिलबु ठहनि था मतिलबु माल जीअं मतिलबु थैला था ठाहीनि थेलनि में त कोई में मतिलबु ड्राईंग थो करे उन जे मथां मतिलबु कोई कढ़ाई थो करे कढ़ाई बुनाईअ जो करे त ॾाढो मतिलबु सरकार खे बि ॾाढो सुठो लॻंदो आहे अॼु कल्ह जे एग्जीबिशन में बि ॾेखारींदा आहिनि की हे मतिलबु किथां ऐं कहिड़ी जॻहियूं तां आयो आहे माल ओड़े हिसाब सां ॾ सरकार खे बि नालो थींदो आहे ऐं सरकार खे ॾाढो फ़ाइदो थींदो आहे की असांजे मतिलबु देश में छा छा ठहे थो ऐं किथे किथे छा थो ठहे हिन हिन सां हिन तरह सां सरकार हुननि खे लोन वरी हू वधीक ई थी ॾे ऐं सिंधियुनि में माण्हुनि खे ॾाढो ई फ़ाइदो ई फ़ाइदो थो थिए